ہاں میرے سمجھ سے ہر انسان کو ٹیکنالوجی کی جانکاری ہونی چاہیے جس طرح سے ابھی کے دور میں ہر چیز ٹیکنالوجی پر آ گئی ہے اگر انسان اس کی جانکاری جانکاری نہ رکھے تو وہ اس دور میں بہت پیچھے رہ جائیں گے انسان کا بنیادی موضوع ٹیکنالوجی ہونا چاہیے آج کل ٹیکنالوجی ہے جگہ پر ہے جیسے کہ ہم اگر کھیتی کی بات کرے تو سب سے استمال ٹیکنالوجی کا یہی ہے پر ہوتا ہے پہلے کے زمانے میں ہم جس طرح سے کھیتی کرتے تھے اس میں ہمیں ہم زیادہ فصل نہیں ملتا تھا اور ہمارے پاس تو کسی بھی طرح کی مشین بھی نہیں تھی آج کے زمانے ہمیں ہر چیز مشین کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا جاتی ہے اور ہم پہلے سے بہتر طریقے سے کھیتی کرج پاتے ہیں پڑھائی میں ٹیکنالوجی کر پاتے ہیں پڑھائی کا بہت رول ہے اگر ہم ٹیکنالوجی پر بات کرنے لگے تو بہت بات ہے جائے گی دراصل ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا آسان کر دیے